आथिखालाव जों गोबां समावनो जों एलपिजिखौ बाहायनाय जायो बे एलपिजि बाहायनायाव जोङो गोबां साग्रांथि लानानै खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोङो सांग्रांथियै मावाब्ला जों सानसे समाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो संनाय खावनाया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गेसफोरखौ नायफिननानै बन्द' खालामनानै गालांनांगौ गालांनानैसो जोङो बायजोआव ओंखार लांनांगौ आरो लोगोसे मोनायाव उन्दुनायनि सिगां जोङो गेसफोरखौ नायनानै बन्द' खालामफिननानै जोङो उन्दुनांगौ नङाब्ला जोङो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो बेजों लोगोसे अर अरखौबो जोंनि बर' समाजाव गोबाङानो बाहायनाय जायो बे अर बाहायनायावबो गोबां सांग्रांथि थानो गोनां जायो मानो होनब्ला अराबो जोंनि थाखाय खैफोद लाबोनो हागौ बिनिखायनो अर फोजोंनाय उनाव अरखौ जोङो खोमोरनानै बा दैफोरजों लुखुमोरनानै जोङो बायजोआव ओंखारनांगौ